आमचे गोंयान आयिल्ल्या टुरिस्टांक सगळो चड सो प्रोब्लम जाता तो आमच्या ट्रेफीक पुलिसे कडल्यान जाता आनी आमचे ट्रेफीक पुलीस जे आसा ते एक सारके तांकां आडयतात हें ना ते डॉकुमेंट मागपाचो प्रयत्न करतात आनी तेंकां सतायतात खरें जाल्यार ट्युरिजमाक तें सोपें जावूंक जाय आमचे कडेन जर लोक येवपाक जाय जाल्यार पूण अशें वाज हाडले उपरांत मागीर ते सगळ्याक आमची नॅगिटिविटी पब्लीश करतात आनी भायर आमची प्रतिमा मागीर वायट करून सोडटात लोकूय मागीर येवपाक मागीर फाटीं फुडें जाता